हम अपने बगीचे का कैसे बचाव करते हैं जैसे कीड़े लगते हैं तो दवाइयों का प्रयोग करते हैं फिर उसके बाद जैसे क्या है कि उसमें पानी डालते हैं सुबह शाम समय समय से उसके पानी देते हैं फिर उसका देखभाल हम सब नई करेंगे तो वो कीड़े से खराब हो जाएंगे पेड़ पौधे और उसके लिए हम कीड़े मारने के लिए जाते हैं बाजार से कुछ दवाइयां लेते हैं मेडिकल से इसलिए कि हमारे पेड़ पौधे सब सुरक्षित रहें और उसका छांव भी अच्छा लगता है धूप के समय में सब लोग आके बैठते हैं और क्योंकि वो खाने पीने का समान है ना और फल फल तो सभी को हर काम में आता है कोई भूखा रहता है व्रत जैसे रखता है तो उसमें चढ़ाने के लिए काम आता है फूल भी और रही फूल जैसे चढ़ाने के लिए काम आता है वैसे फल भी इसीलिए हम उसका देखभाल अच्छी तरह से करते हैं और समय समय से उसका उसे सुबह शाम पानी भी देते हैं